हेलो मेरी बात कैब वाले भैया से हो रही है जी हाँ भैया मैंने कल कैब बुक की थी हाँ मैंने भैया मैंने की थी ये मातापुरावाट से हाँ तो सर मातापुरा मातापुरावाट से मैंने आपको दो बजे का समय दिया था हाँ हाँ पर आप भैया समय से आए नहीं

वो ठीक है आपने अतलब आपको काम था मैं समझ रही हूँ बट फिर भी मैंने आपको टाइम दिया था दो बजे का और आप आए नहीं

फिर भैया फिर आपकी वजह से मेको तो लेट हो गया न फिर मेको तीन बजे मतलब दूसरी कैब बुक करनी पड़ी

फिर से फिर भैया मैंने दूसरी कैब बुक की उसके बाद में मैं मातापुरा से इंद्रावार्ड गई तो मेरे को तो लेट हो गया न मेरे को टाइम पर पहुँचना था दो का टाइम था हाँ मुझे बहुत जरूरी काम था और आपकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था

मैं हाँ मैं मान सकती हूँ कि आप मतलब स्कूल के बच्चों को छोड़ने जाते हैं बट फ़िर भी हाँ आप छोड़ने जाते हैं वो मैं मान रही हूँ

हाँ हाँ

पर मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया बहुत ज़रूरी काम था मुझे हाँ तो आप एक काम कीजिए आप रहने दीजिए हाँ अब तो काफ़ी टाइम हो गया है तो आप रहने दीजिए मैं अब अब ख़ुद ही कर लूँगी मैनेज हाँ ठीक है ठीक है ठीक है

हाँ अब मैं चले जाऊँगी दूसरी कैब ले ली है मैंने अब आप रहने दीजिए अब आप मत आइए ठीक है ओके